आं आंनि ब्रै बोसोरनिफ्राय आंनि जायगायावनो थानाय आं गामिनिफ्रायनो हान्थिनो हानाय मोनसे दन बस्क' स्कुल राम्फलबिल नामनि स्कुलाव आङो माने आंखौ थिसनहोयो आंनि आइ आरो आफाया आरो बेहाय आङो फरायो बेहाय आङो जिनै बोसोर फरायनायानो जादों ओ जेनबा गामिनि माखासे लोगोफोर बांद्रायानो आंजोंनो ज' लाफादोंमोन बे हिसाबै आंबो इनत्रेस माने मोजां मोनबाय आरोना बे स्कुलखौ हाबनोबो थांनो बानायबो गैया स्कुलाबो मोजां ओमफाय जिनै बोसोर आं बे स्कुलावनो फरायदों आरोना आंनि ओ गु थाखोसिम ओन्दैयाव आङो खारनाय बारनायबो मोजां मोन जोंना डिसेम्बराव स्कुला माबा खेला बानायोमोन आरोना आं बेहाय देराहाबाय थायोमोन नाथाय जे जे समजों लोगोसे समा बारलांदों बे बेयाव आङो देरहानाया खम जालांबाय आरो ना ओमफ्राय फरायनायावबो मोजां मोन आं ओन्दैयाव ओमफ्राय देरनानै खम जालांदों फरायनाया आंनि माबा मोन्नायफोराबो खम जालांदों फ्रायस मोन्नायफ्राबो बान्था मोन्नायफोराबो ओमफाय जेब्ला आङो जि थाखोआव फरायो जेब्ला आंहा मेट्रिक होनांगौ जायो बे समाव जोंहा स्कुला जों बे स्कुलनिफ्राय ओंखारगोन हिसाबै जोंनो बिराद गिदिर फेरवेल खुंना होयो आरो मेट्रिक होनांगौ समावथ' जोंना स्कुला बन्द' मोनथ'बायमोन आरो बै समाव कर'नाबो जानानै होबाय दाना परिक्खाया जागोन जाया जागोन जाया जाना थाबाय एखम्ब जाया होनो जों फराया गारा थायो जायो होन्नाय लोगो लोगो जों इसे फरायफिनसैलाय थाङै थुङै थाङै थुङै लास्ताव जेबो फरायनायानो जाथायासै फरायनाय जाथायासै माने परिक्खायानो जायासै जोङो ओरैनो बारग'बाय ऐत्स आव ओम्फाय आङो बेनिफ्राय माबायाव इउ एन एकाडेमि क'क्राझाराव लाफैबाय डन बस्क' राम्फलबिलनिफ्राय क्लास इलेभेनाव मानोना जोंहा डन बस्क' स्कुल राम्फलबिलाव ओ थाखो जिसे आरो थाखो जिनै गैयामोन ओंखायनो ओम्फाय गोबां लोगोफोरखौ ओजा गोबां लोगोफोरनि जानगार जानाय जादों आरो इउ एन एकाडेमि कक्राझाराव फैनाय लोगो लोगो लोगोफोरबो गोदान मोनदों आंजों आंनि आगोलनि लोगोफोर रावबो फरायफानाय जायाखै आरो कक्राझाराव ओमफ्राय बिनिफ्रायबो आं मोजाङैनो मोजां फास खालामनो हाबाय ओमफाय बे इउ एन एकाडेमिआवबो आं ओरैबायदि लोगो मोजां मोजां मोनदों एखम्बा ज' थाङो ज' क्लास थाङो ज' क्लास फैयो ज' नआव थांफिनो एखम्बा बे फैयाबा आंबो फैलाया बिदिमोन आरोना